हा मां अॼु जे नेताउनि खे कई नेताउनि खे सुञाणींदी आहियां ऐं जंहिं ॾाढा बदिलाव कया आहिनि कंहिं शिक्षा में बदिलाव कया आहिनि कंहिं अर्थव्यवस्था में बदिलाव कया आहिनि शिक्षा में बि ॾाढा सुधार थिया आहिनि बि बेटी बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हे हुन में छोकिरियुनि लाइ धीअरुनि लाइ ॾाढो सुठो हो कयो आहे न त माण्हू छोकिरियुनि खे पहिरियों न पढ़ाईंदा हुया हाणे सभु जागरुक थी विया आहिनि ऐं सभु ई पढ़ाइणु पसंदि करनि था इन सां देश में तरक़ी थी थिए अॼु कल्ह छोकिरियूं हवाई जहाज बि उड़ाइनि थियूं का हर जॻहि हर क्षेत्र में छोकिरियूं अॻिते आहिनि त इहे ॾाढो वॾो सुधार आयो आहे पहिरियों छोकिरियुनि खे ॿाहिरि मोकिलींदा बि न हुया हाणे त सभु जागरूक थी विया आहिनि ऐं सभई सभई छोकिरियूं पंहिंजे पेरनि ते बीठियूं आहिनि जन संख्या नियंत्रण में बि कंट्रोल कया अथऊं उन में बि ॾाढो उन्हनि पहिरियों जीअं जनसंख्या वधंदी पई वञे हाणे उन ते रोकथाम लाइ बि का ॾाढा उपाय कया अथऊं ऐं जीअं हाणे अहिड़ा सड़िकनि सड़िकनि जे हुन में बि ॾाढा सुधारा किया अथऊं नई नई हाइवे एक्सप्रेस हाईवे ठहिजे सां ॾाढो यात्रा करणु ॾाढो आसानु थी वियो आहे ऐं कम कम समय में असां ॾाढी परे परे पहुची सघंदा आहियूं ऐं उन में यात्रा में कोई जाम बि बीयारे में न फसदा आहियूं त उन यात्रा करण जो मज़ो ई अलॻि ईंदो आहे ऐं ईअं ई असांजे प्रधानमंत्रीअ घर घर में घर घर घर घर में हर ग़रीबनि खे ग़रीबनि खे घर ॾियारियो अथऊं सिलेंडर गैस सभु ॾियारा अथऊं त इहे ॾाढा बदिलाव असांजे उन में क्षेत्र में आया आहिनि डिजिटल इंडिया अची वई आहे अॼु कल्ह सभु कैश लेस घुमनि था जंहिं में स सॼो फोन में ई सॼा पेसा आहिनि पेसे खणण जी ज़रूरत बि न आहे जिते बि वञूं असां पंहिंजी मनपसंदि शॉपिंग करे सघंदा आहियूं त इहे सॼी टेक्नोलॉजीनि में सुधार एॾा आया आहिनि प्रधानमंत्री आवास योजना बि कयो आहे जंहिं में ग़रीबनि लाइ घर सस्ते दामनि ते घर ॾिना अथऊं उन्हनि ऐं किश्तनि में ॾिना अथऊं त इहे सॼा सुधार ॾाढा महत्व था रखनि देश में जी तरक़ीअ लाइ